हाँ हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारे बाइक चलाने पर काफ़ी हद तक असर डाला है हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलाएंगे तो गाड़ी कैसे चलाएंगे इसलिए हमारी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही कमजोर होने के कारण हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा पाते पेट्रोल नहीं डलवा पाते तो गाड़ी को भी हम नहीं चला पाते और ईंधन पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानिकारक है पर ईंधन से जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड वह पर्यावरण में काफ़ी हद तक अधिक है और जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है इसलिए गाड़ियों को कम चलाना चाहिए